हँ हेलो सबजी वाले बोल रहे हैं सबजी कोन कोन सबजी रखे हैं हँ कोन कोन रेटमे करैला कोन कोन रेटमे करैला बिकै छै करै आ भिण्डी अच्छा बहुत महङ्गा सबजी बता नहि रहलियै हँ की की रेट छै अभी भिण्डी की रेटमे छै अभी करैला परवल एतेक महङ्गा सबजी किएक बेच रहलियै हन तऽ अपने बगलके दोकानवला कम रेट बोलि रहलै हन कम्मे रेट बोलै हइ तऽ उएह दस रुपैआ बीस रुपैआ फरक नहि रहलै हन तऽ अपने ठीके भेजाय दिअ एक एक किलो सभ सबजी करैला भिण्डी दए देबै करैला दए देबै झिङ्गा दए देबै कद्दू दए देबै ठीक छै रहै ओ जे बसिया नहि ने यए कोनो हँ तऽ बसिया नहि ने हए सभ ताजा ने हए ठीके छै अबै छी देखै छी हम